السلام علیکم میرا نام التمش خان ہے اور میں نے حال ہی میں پین کارڈ کے لیے درخواست دی تھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میری درخواست کی حیثیت چیک کی جا سکتی ہے میرا درخواست نمبر ایک چار سات دو پانچ آٹھ تین چھ نو ہے شکریہ